हेब्रे माब्रे खामानि जायो नालाय जोङो ओंखामखौ सङो माने बे सातथा सातथानिफ्राय सारे आतथासिम माने बबेबा ओंख्रिया टाइम लायो बबेबा ओंख्रिया थाब मोनो एसे टाइम लायो आरो जों एसे गोबाव बेवहायनो टाइम हगारनाय जायो माने बे सबाइ ओंख्रि साम' ओंख्रिफोर सङोब्ला टाइमा गोबाव लायो माने साम'खौ सिगांआव सायग्रोदो दाखोन गारदो दाखोन गारनानै आरो दोनदो दैयाव सोमदो दैयाव सोमनानै आरो खिथु गारबावदो खिथु गारनानै एसे सोमदो ओमफ्राय आरो हुदो मानजिदो दैयाव सर' होनानै आरो संदो थाव सेरदो बानलु संख्रि होदो सामब्राम थामब्राम होदो बेनिफ्रय एवदो एवनानै ओमफ्राय सबायाबो एसे टाइम लायो रुयनो सबायखौ ओमफ्राय रुबाय आरो रुनानै एसे गोबाव गोदौ होनानै जाबाय आरो ओमफ्रायसो बिदिनो होदो माबा संख्रि फानलु मस्ला मस्लि होदो ओमफ्राय माने सबाय ओंख्रियाव बे मा होनो बेखौ होबा गोथावसिन जायो आरो सबाय साम'आव गंगार दुन्दियाखौ होबा गोथावसिन जायो आरो बे मोनथारनोसैआव गंगार दुन्दिया होबा साम'आ सबाया गोथाव जायो बेनो टाइम लायो आरो साम' सबाय ओंख्रिया एसे गोबाव टाइम लायो बिदिनो आधा घन्टा गाहाम लायो सबायाव सबाय साम' ओंख्रि सङोबा माने दस्रा ओंख्रि संबा थाब मोनो आरो बिदिनो दुय टिनि मिनिटजोंनो मोनो बे मैथा ओंख्रि ओमफ्राय टमेट'फोर बाथोनफोर एवबा जोगोनारफोराबो थाब मोनो आरो बारा टाइम लाया बे थाब मोनो माने बे सबाय ओंख्रि अनला ओंख्रि बेहाय एसे गोबाव टाइम लायो बेनो आरो जों नारजियाबो गोबाव टाइम लायो आं नारजिखौ माने सोमदो सोमनानै ओमफ्राय सुखांदो एसे गोखाखौ खारहोदो खारहोनानै नारजिजों मा होनो खारैजों दसे रुदो रुनानै ओमफ्राय एसे रबबा साग्लिदो दालिखाथाजों सादो नङाब्ला खोस्लिजों एरदो ओमफ्राय बेदरफोर दङब्ला मोजां साग्लिनानै गेब्लेबा बेदरखौ एवदो थाव सेरदो सामब्राम सुमब्राम होदो मस्ला मस्लि ओमफ्राय नारजिखौ होदो नारजि होखांनानै दसे गोबाव गोदौ होनानै ओमफ्राय माबाफोर दंबा होनोसै बिदिनो मस्लाफोर एसे माबा सामब्राम गुफुरफोर मोननोसैबा होदो जिरा एसे होदो ओमफ्राय दसे थानानै खांबाय आरो ओमफ्राय गोथाव जायो बिदिनो नारजियाबो गोबोव टाइम लायो नारजियाबो गोबाव नांगौ संनायाव सबायजों नारजिजों एसे गोबाव टाइमानो लायो आरो एसे गोबाव नांगौ एखे बेयो संनायाव गोबाव टाइम लाखायो बे मोननै ओंख्रिया